नमस्ते सर जी सर बताइए जी जी सर जी जी सर नहीं सर थोड़ा क्या है कि दाम नहीं बढ़ा है सर बाकि जो फ़ मशीन वगैरह फ़िल्टर करके देते सर उसी का थोड़ा प्राइस बढ़ गया है सर इसी वजह से प्राइस थोड़ा बढ़ गया है सर नहीं स नहीं नहीं सर ऐसी नहीं नहीं नहीं

जी जी जी सर हो सकता है सर हमारे हो सकता है सर हमारे वर्कर्स तो वहाँ पर काम कर रहें सर तो बाकि हो ऐसा लग हाँ सर हो सकता कि हमारा मसीन है जो फिल्टर करता है सर हो सकता है उसी में कुछ गड़बड़ी आ गई हो जिसके वजह से उसमें केमिकल वगैरह ज़्यादा मिल जा रहा होगा सर इसलिए हो सकता है सर इसकी इसकी तरफ़ से माफ़ी माफ़ी चाहते हैं सर इसका दाम सर पचास रुपये है सर थोड़ा क्या है सिल थोड़ा उसका टेक्निकल जो है सो मसीन वगैरह जो लगाया गया है सर इसकी वजह से मसीने अब फ़िल्टर करती है सर इसी के वजह से दाम थोड़ा बढ़ गया है नहीं सर अगर जी जी नहीं नहीं नहीं नहीं सर ऐसी इसमें जी जी सर उसकी तरफ से

जी जी सर सर हम इसके तरफ से आपसे माफ़ी चाहेंगे सर लेकिन हम लो हम सर इस समय बाहर आए हैं तो हम तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं सर आपके यहाँ पर म कंप्लेन दोबारा आपका कंप्लेन नहीं जाएगी सर अब आपको आपको पानी बढ़िया से मिलेगा सर बेस्ट क्वालटी का पानी मिलेगा सर हो सकता है वर्कर्स में कुछ गलतियाँ हो या सर मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई हो सर इसके वजह से पानी नहीं नहीं सर इसके लिए आपसे हम माफ़ी चाहते हैं सर नहीं नहीं सर इसकी इसकी तरफ से हम आपसे माफ़ी चाहते हैं सर अब ऐसे दोबारा गलती नहीं करेंगे सर अब आपके तरफ नहीं नहीं सर इसके बारे में तो मुझे जी जी सर जी जी सर जी जी सर इसकी तरफ से सर हमसे इसकी तरफ से सर हम आपसे माफ़ी चाहते हैं सर अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी सर जी जी सर जी जी मैं जी जी जी जी जी सर इसके तरफ से हम सर माफ़ी चाहते हैं सर हम इस पर सुधार करेंगे सर ओके सर नमस्ते सर नमस्ते सर ठीक नमस्ते सर